मध्य प्रदेश की कुछ फसलें हैं जैसे सोयाबीन धान मक्का मूँगफली उड़द गेहूँ चना अलसी सरसों तिल लहसुन राम तिल बाजरा ज्वार ये सब मध्य प्रदेश में बहुत की खेती की जाती है और वहीं पशु पालन में भैंस बकरी गाय घोड़ा और मुर्गी और बतखों का भी पालन किया जाता है वहीं लोग मछली और मधुमक्खी और रेशम के कीड़ों का भी पालन करते हैं मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है वहीं गेहूँ गेहूँ का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश का चावल उत्पादन में छठ स्थान है कपास में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मुर्गी पालन में में अग्रणी राज्यों में से एक है और पशुधन लाइ पशु धन गाय भैंस वगैरह में हैं में पशुधन में मध्य प्रदेश में कई आबादी है गाय भैंस वगैरह की आदि की बहुत आबादी है यहाँ पर लोगों को खेती में कुछ समस्या का भी होता है अनियमित नियमित वर्षा हो जाती है कहीं बार मध्य प्रदेश में वर्षा अनियमित होना जिसमें उनका बहुत बड़ी समस्या भी होती है मध्य प्रदेश में अधिकांश किसानों के पास छोटी और सीमित ज़मीने है जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और किसानों के पास ऋण भी बहुत है जो कि एक बहुत बड़ी समस्या हैं और मध्य प्रदेश सरकार कृषि और पशु पालन में कई सारी योजनाएँ भी चला रही है इन योजनाओं के कारण कार्यक्रमों का इन योजनाओं के के जो कार्यक्रम हैं उनका उद्देश्य यही है कि ये किसानों की आय में वृद्धि हो और उत्पादन वगैरह सभी चीज़ बढ़े बढ़े